गौरमैंट दियां बड़ियां सारियां स्किमां न जेह्दा सानूं पता ऐ जि'यां कि समझी लेऔ छोटे बच्चें दी आई गेई लाडली बेटी दा आई गेआ जेह्ड़ा कि आंगनबाडी दा फार्म परोचदा ऐ आंगनबाडी दे गै थरु उ'नें गी पैहे मिलदे न सुनेआ में कि इक लक्ख डेड लक्ख रपेऽ उ'नें गी मिलदा बच्चें गी फिर आई गेई सुकनया योजना जेह्ड़ी कि छै टू बारां साल दे बच्चे दा भरोई सकदा ऐ ते ओह्दे बिच्च बी साले दा जेह्ड़ा कि सानूं पंदरा सौ रपेऽ जेह्ड़ा कि असें कराने ही कराना होंदा है ओह्दे बाद गौरमैंट दे तरफा ओह्दे बिच्च बड़े गै पैहे आंदे न इक आई गेई उजबल योजना उजबल योजना जेह्ड़ी कि जनानियें गी सलेंडर दित्ते गे न ते सलैडंर जनानियें गी ते जेह्ड़े दुऐ सलैंडर न कमर्शल उं'दे कोला थोह्ड़े सस्ते सलैंडर न एह् ते घर घर जाइयै गैस इक फलेशे आह्ली योजना जेह्ड़ी ऐ ओह् दित्ती घर बनाई दित्ता मोदी होरें लोकें गी अतीअंत योजना न जेह्ड़ियां इं'नें चलाई दियां न स्किमां न अंगनबाडी दियां स्किमां न बड़ी बड़ियां घरें दियां स्किमां न घर कि'यां खेती बाड़ी दियां स्किमां न उ'नें गी हां जी कसानें गी छै छै म्हीनें बाद दौ दौ ज्हार रुपया जेह्ड़ा आई जाना कसान योजना इवन कि जेह्ड़े पैंच सरपंच न उं'दे आस्तै बडा बेनीफिट्ट ऐ कि अगर ओह् कोई चीज खरीदन ते उ'नें गी जि'यां कार कोई अपनी बड्डी चीज खरीदन ओह्दे च उ'नें गी हेगी बड़ा बैनीफिट्ट दस्से दा ऐ ओह्दे बिच्च जेह्ड़ा कि पैहे लगन उं'दे बिच्च जेह्ड़े पेहे लङन थोह्ड़े पैहे च गै चीज आई जाह्ग होर बड़ियां स्किमां न गौरमैंट दियां जेह्ड़ियां कि घर घर जाइयै अबेयर करदे न लोकें गी ते पैंच सरपंच उं'नें गी आखदे न कि इ'यां नेईं इ'यां नेईं इ'यां खरीदो इ'यां करो अस जेह्ड़े रुलर ऐरिया दे लोक आं अस एह्दे च बडा गै फैदा उठांने आं ते बड़ा गै करने आं असेंगी बड़ा गै एह्दे च अग्गें स्कीम चलाइयै करना चाहिदा